हैल्लो भैया तुस फोन आह्ली शाप दा बोल्ला दे ओ ओ भैया मैं कोई दस ज्हार दे अंदर कोई फोन चाहिदा हा अच्छा तुस मिकी व्हाट्स एप्प सैंड करगे जां में आप्पै औना पौगा अच्छा अच्छा भैया टाइमिंग सनाउड़ो हां भैया टाइमिंग सनाओ हां फिर मैं उस्सै बेल्लै औगी ना थोआढ़ी हट्टी अच्छ अच्छा कोई ना फिर मैं टइम कड्डियै औगी फिर कोई ना ठीक ऐ फिर